हल्लो हा जय झूलेलाल भईया ॿुधायो

हा सभु मिली वेंदो तव्हांखे सभु ताज़ा अथव हा हा त हो पूरी सप्लाए पूरी मिली वेंदव तव्हांखे जॾहिं चवंदव त तव्हांखे कॾहिं खपे तव्हांखे परीहं खपे ठीकु आहे तव्हां कॉन्टेटी ॿुधाए रखो मूंखे मां उने हिसाब सां तव्हांखे अरेंज कराए ॾींदोमाव प परीहं अच्छा अच्छा अच्छा मिली वेंदो तव्हांखे हो ये तव्हां जेको बि अचो तव्हांखे तुरंत मतिलब ताजियूं ताजियूं मिली वेंदी सबजियूं पाण खे हिते हा हा हिकदमि हिकदमि हा हा ठीकु आहे जय झूलेलाल